असांजे सिंधीयुनि में बि एतिरियूं कई सारी ख़ासियतियूं आहिनि जीअं त सिंधी नाटक नॉवल फिल्मूं सिंधी जोक ऐं सिंधी लाॾा ऐं हाणे त असांजे मोबाइल में सिंधी फॉण्ट जो बि फ़ीचर आयो आहे गूगल ते तव्हां सिंधी ट्रांसलेट बि करे सघंदा आहियो ईअं त मूंखे शाह सामी सचल सर्मस जा श्लोक ॾाढा वणंदा आहिनि असांजो सिंधी मशहूरु लेखकु श्री प्रोफ़ेसरु राम पंजवाणी शाह साहिबनि जे श्लोकनि मां कहानियूं हुननि जूं सत सुरियुनि खे नाटक जो रूप ॾिनो आहे जीअं त नूरी जाम तमाची हीर रांझा सुहिणी मेंहार लीला चनेसर मूमल राणो राय ॾियाच ऐं सोरठ उमिरि मारवी पर उन मां मूंखे उमिरि मारवी जो नाटक ॾाढो वणंदो आहे तंहिंमें मां भाॻ बि वरितो आहे ऐं असांजो ऐं जेको रेख़ता जी जेकी वेबसाइट आहे उन ते हाणे सिंधी ओडियो ॿुधी सघंदा आहियूं